گڈ ایوننگ جی میں فون کی دکان سے بات کر رہی ہوں بولیے آپ اوکے کون سی کمپنی کا چاہیے اوکے اوکے ویوو وی ٹوینٹی فائیو جی جی نہیں یہ ابھی اویلیبل نہیں ہے بٹ منگا لیا جائے گا شام کو ایوننگ تک آ جائے گا

اسپیکر کی کوالٹی بہت اچھی ہے اور کیمرا اس کا ففٹی میگا پکسل ہے ڈسپلے فائیو فائیو پوائنٹ فائیو ہے ہاں میں کل مارکیٹ جا کے دیکھتی ہوں اگر وہ اویلیبل ہوگا تو میں آپ کو بتاؤں گی آپ کوئی اور سا لے لیجیے اچھا اوکے اوکے جی نہیں یہ بھی اویلیبل نہیں ہے ابھی تو فی الحال میں ای یہاں ای ایم آئی ای ایم آئی پر مل سکتا ہے اس کی قسط آٹھ مہینے کی ہوں گی اس کی رینج ٹوینٹی سیون ہے ٹوینٹی سیون تھاؤزین میم کل مل جائے گا یہ کل میں مارکیٹ جاؤں گی آپ کو شام تک بتا دیا جائے گا کہ آ جائے گا آپ کلر وغیرہ بتائیے اس کا آپ کو کیا کیا چاہیے مطلب اوکے ہاں جی بالکل اچھی ملے گی ہاں ہاں بالکل یہ اچھی ہے بہت ہی اس میں اچھے فیچرس آئے ہوئے ہیں

اوکے اوکے اوکے